शिक्षित सब बिद्यार्थी सब बिद्यार्थी होएते है सब सब हँ हम अपनेहे पढ़ाए देब आइए ने अपनो बच्चा जे एतै सब पढ़ाए देब अच्छा नहि ओ

हम फ्रीमे पढ़बैत छी फ्रीमे बच्चा कतेक बच्चा अभी एमहर छै इसकुलमे भी छै एन्जियोमे छै भी

फ्री मे पढ़ै ले समझै छो तनि बात भेलै एहि गरीब बच्चा पढ़ि लेतै शिक्षित भए जेतै तनि बात नहि ने भेलै गरीबी सबके दूर भै जेतै सब गरीबी दूर सब पैसा ऐतै सब अपन बिकास करतै तनि बात नहि ने होलै हँ तऽ

हँ तब तनि बात नहि ने छै हँ तऽ ई बात दूर दूर तक पहुँचाउ

हूँ हर ठीक छै ठीक छै